हा असांजे घर जे पास में हिकु भॼन मंडली आहे उहे सभु गुडली धाम में इकट्ठा थींदा आहिनि ऐं हुते मिली करे सभेई भॼन ॻाईंदा आहिनि ऐं भॻत कंदा आहिनि ऐं तमामु सुठो भॼन थींदो आहे जंहिं खे ॿुधी करे असां मंत्र मु मुग्ध थी वेंदा आहियूं ऐं उहे तबलो हारमोनियम ऐं ढपली वग़ैरह जो यूज़ कंदा आहिनि ऐं हिन संगीत वादन सां गॾु भॼन कंदा आहिनि जंहिं खे ऐं छेर पाए करे बि भॼन थींदो आहे छेरनि सां ॾाढी सुठी धुन ॿुधण में ईंदी आहे